تصویر کھینچنے کا مجھے بہت شوق ہے میری ہابیز ہیں تصویر کھینچنا اور دس سال کی عمر سے ہی میں نے تصویر کھینچنی شروع کر دیا ہے میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتی جس میں میں اپنی تصویر نہ کھینچوں میں کبھی دھوپ میں تصویر کھینچتی ہوں کبھی چھاؤں میں تصویر کھینچتی ہوں کبھی بارش میں تصویر کھینچتی ہوں کبھی زوم کر کے تصویر کھینچتی ہوں کبھی تو اسٹینڈ پر لگا کر کبھی لینس بدل بدل کر کبھی زوم کر کر میں بہت طرح سے تصویر کھینچتی ہوں کبھی کبھی ایک دم بارش کے موقع پر میں تصویر کھینچتی ہوں کوئی بھی شادی وغیرہ میں میں تصویر کھینچتی ہوں کھینچتی ہوں اور میرا انسٹاگرام پر بھی ایک پیج ہے جس پر میں اپنی تصویروں کو کیا کہتے ہیں تصویروں کو اپلوڈ کرتی ہوں جس کی وجہ سے میری تصویروں پر کافی لوگ پسند کریں اور لائکس وغیرہ آئیں میں بہت سے طریقے کا تصویر طریقۂ کار پر بھی عمل کرتی ہوں جس کی وجہ سے میری فوٹو کھینچنے میں پسند کریں لوگ